हिंदी भाषा को बचाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसमें श्रीमद भागवत की रचना करना और अपने विभिन्न विद्यालयों में श्रीमद भागवत कथा का वर्णन करना और ऐसे ही विभिन्न प्रकार की और भी प्रोग्राम कि करवाए जाते हैं जिसमें श्रुतिलेख लिखाए जाते हैं हिंदी में और हिंदी की व्याकरण को समझाया जाता है हिंदी की भूमिका को समझाया जाता है कैसे हिंदी हमारी आंचलिक भाषा भाषा है और मात्रभाषा है साथ ही मातृभाषा होने के साथ साथ वह हमारी राज्यभाषा भी है यदि बात की जाए हिंदी की तो हिंदी की हम जितनी विशेषताएं आपको गिनवाएं या बताएं उतनी ही कम हैं हिंदी की एक खासियत यह होती है कि उसे हम शुद्ध वर्तनी में पढ़ सकते हैं हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से मानी जाती है और हिंदी भाषा की यदि हम बात करें तो हिंदी भाषा हम आम लोगों के लिए बोलने के लिए समझने के लिए सब से आसान भाषा होती है क्योंकि हमारे आंचलिक क्षेत्रों में और विभिन्न प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में भारत में क्योंकि हिन हिंदी भाषा ही बोली जाती है हिंदी भाषा का विकास यदि हम पहले की तुलना में देखें तो पहले की तुलना में हिंदी भाषा का विकास बहुत अधिक मात्रा में हुआ है हिंदी को उन्नति बढ़ावा मिला है और इसमें विभिन्न प्रकार की योजनाएं भी लाना चाहिए जिस से कि हिंदी भाषा बोलने में और समझने प्रोत्साहन प्राप्त हो और हमारी कोशिशें यही रहेगी कि हम हिंदी को बढ़ावा दें और लोगों को समझाएं के हिंदी की भूमिका हमारे जीवन में कितनी है हिंदी भाषा विभिन्न क्षेत्रों में काम आती है जेसे कि अब बूढ़े बुज़ुर्गों को अपने क्षेत्र की भाषाएं ही आती हैं उन्हें अंग्रेज़ी वगैरह नहीं आती है तो हमें हिंदी भाषा का उपयोग वहाँ भी कर सकते हैं जैसे कि बूढ़े बुज़ुर्गों को अपनी बातों को समझाने के लिए उनकी बातों को समझने के लिए अपनी बातों को अपना मत रखने के लिए हम हिंदी भाषा का उपयोग हर क्षेत्र में कर सकते हैं